हैलो हाँ हमरो मतलब बस कऽ टिकट बुक करले रहियै तोर मत तोहर बस से तऽ हमरा नइँ जाना छै तोहर बस से तू बहुते लेट करि देलऽ छऽ तऽ हमरा नइँ जाना छै तोहर बस से तूँ हमर पइसा रिटर्न करि दए हम केकरोसँ केकरो आओर बस से हम चलि जेबै इतना लेट बस से हम नइँ जेबै